हमरा जे छै से कोनो खाद्य पदार्थसऽ विशेष कए कऽ एलर्जी तऽ नै येए आ खाद्य प्रति कोनो प्रतिबन्धो नैए किए कि हम शरीरसऽ स्वस्थ छी अपन शरीरकऽ ढाल बनेने छी तइ दुआरे हमरा खानापर कोनो प्रतिबन्ध नै अछि हँ कतेक लोककऽ होइ छै जेना कि हमरा सबकऽ ओल छै ओलसऽ होइ छै प्रतिबन्ध रहै छै जे एलर्जी भए जायत ओकरा लागै छै चुनचुनेते तऽ तइ दुआरे ओइपर प्रतिबन्ध रहै छै खाना बनेबाक समय जे छै से फोरन दैत काल जरूर होइ छै जेना दालिकऽ छौङ्का लगाबै छै कोनो सब्जी बनाबै छै तऽ ओइमे फोड़न दै छै तऽ ओइमे छीङ्कके साथ साथ खाँसी होइ छै तइ दुआरे ओइ सबपर जे छै कनि ध्यान राखै राखै काल हमरा सबकऽ बाहर जाय पड़ैए जखन फोरन गिरेलक मरचाइ देलक तूरी देलक तखन हमरा सबकऽ बाहर जाय पड़ै छै किए कि छीङ्क ततेक जोरसऽ आबै छै जे शरीरकऽ बिलकुल सुन्न कए दैत अछि तइ दुआरे हम सब ओइ फोरन दैत काल बाहर चलि जाइ छियै आओर ओकरा बेसी ध्यान राखै छियै